हाँ हम अपने घर में अपनी छत पर बत पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए और आकर्षित करने के लिए दाना भी रखते हैं और पानी भी रखते हैं गर्मी की मौसम में पानी रखते हैं उनके लिए और दाना तो प्रत्येक ऋतु में रखते ही हैं ताकि पक्षी आकृषित हों और आकृषित हो करके हमारे आँगन में आएँ क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट और उनकी गुनगुनाहट बहुत मन को आनंदित करती हैं और प्रफुल्लित कर देती हैं इसलिए और मुझे पक्षियों का की चहचहाहट बहुत जादा पसंद है उनको अपनी ओर अपने घर की तरफ लाने के लिए तो मैं अथक प्रयास करती हूँ और इसलिए मैं दाना और पानी उनके लिए निश्चित रूप से रखती हूँ और दूसरे लोगों से भी आग्रह करती हूँ कि वह भी पक्षियों को उनकी पक्षियों की प्रजातियाँ बनाए रखने के लिए उनको दाना पानी समय समय पर देते रहें और मुझे शौक़ है पक्षियों को देखने देखते रहने का इसलिए वो मेरे आँगन आते हैं तो मेरे मन को बहुत हर्ष आते हैं और इसलिए मैं उनके लिए दाना पानी रखती हूँ